हॅलो मॅम कामाक्षी वॉटर स्पॉर्ट्स न्हू हां म्हाका मातशें इनफोर्मेशन जाय आसली मटल्यार आमचो एक ग्रूप आसा आमी थंय येवपाचीं आसा म्हटल्यार तुमची अनट्री फीज कशी ती ताजे बद्दल पयलीं म्हाका इनफोर्म सॅटरडे ना सण्डे अशी मटल्यार केन्ना एगझेक्ट डेट थारावकना पूण येवपाचीं आसा ओके ओके सो आमी धा जाणां बी आसतलीं आनी धा जाणा म्हटल्यार तुमी कितल्यो अश्यो बोट्स आसा तुमच्यो म्हटल्यार वांगडात आमकां एक दोग तीग जाणां आनी कितल्या डिस्टन्साक सुद्दां व्हरता अशें हं सो धा जाणा आमकां वांगडा बसपाक मेयटलीं आनी ती सिंगल बी आतां एकल्याक चलोवपाक जाय तशें बी कितें आसा आतां म्हाका एकट्याकूच चलोवपाक जाय हां पेदल बोट न्ही आनी ताका कितले पयशे सातशें न्हू आनी डिस्टन्स हं डिस्टन्स आसतलो न्हू तसो आं आनी

हं फक्त अर्धे वर पण तुमी लाय्व जॅकेट बी तशें दितले प्रॉटेक्शन म्हटल्यार आमकां स्विमींग बी करपाक कळना न्हू म्हुणून स्विमींग करपाक कळना हं बरें हं बरें हांव म्हाज्या फ्रेण्डा कडल्यान कनफर्म करतां आनी तुमका मागीर इनफोर्म करता हो ह्या नंबरार कोल केले जाल्यार जातलें न्हू हं आनी एडवान्सान बी कितें बुकींग करचें पडटा की कित्याक आमी धा जाणां आसा बरें तर हांव एकदाचें फ्रेण्डा बरोबर म्हजें कनफर्म करतां आनी तुमकां कोल बॅक करतां आनी केन्ना येवपाचें तें बी सांगता ओके बरें